आं मैया सुक्रुबार बाजाराव सिखा गंसे बायना लाबोदोंमोन सामब्राम हानायाव जोबोद खस्थ' मोनो आङो मानोना इसुंआव सामब्राम हानो थाखाय सिखा गैयाब्ला सिखा गिदिरजों हायोब्ला सिखाया माराम खायो बिनिखायनो आङो सिखा फिसा बायना लाबोदोंमोन सुक्रुबार बाजारनिफ्राय सिखायानो माबायदिथाय नालआनो माराम खानायसोमोन नामा सिखायानो ग'नानै बोरैबासो जाबाय आंहा सिखा नङाब्ला जाथारा मैगं हानाय सामब्राम हानायाव सिखा फिसा नांथारगौ इसिङाव सिखा गैयाब्ला सामब्रामखौ माजों हालायखो बेखायनो संनाय खावनायाव सिखा नांथारगौ आंनो सिखाखौ आङो मोजां होननानै बायना लाबोदोंमोन नाथाय सिखायानो बया आं दा गोदानहायसो बायफिनांसिनगोन सिखाखौ सिखा फिसायानो बयासो माराम जानायसोमोन नामा बाजाराव आङो फैगौ बाजारावनो खनसे सिखा फिसाखौ बायना लायफिनसिगोन नङाब्ला आङो सामब्राम हानायव बिराथ खस्थ' मोनो आलौ सामब्राम होनायाव सिखा गिदिरआ बाहायजाया बिनिखायनो आंनो दा सिखा फिसानि गोनांथार सुक्रुबार बाजारआव खनसे बायना लायफिनसिगोन आं सिखा फिसाखौ